हाँ बोलिए हाँ ठीक है कहाँ से बोल रही है ओह मेरे यहाँ भी तो मक्कई की खेती चल रही है ओह आप बहुत अच्छा चल रहा है आप के यहाँ कैसा चल रहा है ओह कैसा चल रहा है वहाँ की खेती

हाँ वर्षा चल रहा है अब तो टूटने वाला भी है मकाई हाँ टूटने वाला है अब सोचे कि उसमें कोई कुछ और चीज़ सब्ज़ी उब्जी बुवा दें और यहाँ भी कुछ कुछ होता है जैसे अभी सोचे की मकई कटवाकर और वह भिन्डी रूपा दे ज़्यादा यहाँ मेरे यहाँ आलू की खेती होती है और मकई का खे आलू मकई की खेती होती है यहीं हाँ होता है पर साल में होता है हाँ और ज़्यादातर मकई यहीं यहीं हाँ यह हाँ यह सब होता है यहाँ भी होता है आपके यहाँ क्या क्या होता है हाँ कट गया है तब ना बोले है कि अब ऊ कटाकर और उसमें सोचे की आलू रोप दे या कुछ भी रोप दे कोई सा सब्ज़ी रोप दे उसमें हाँ गेहूँ भी कट गया है

नहीं अभी नहीं रोपे है अब सोचे की रोप देते हैं छोड़ देंगे तो कोई और सब्ज़ी रोप देंगे आपके यहाँ क्या आपके यहाँ कै हाँ हाँ हाँ आपके यहाँ क्या क्या हो औ हाँ सब्ज़ी सब्ज़ी सब्ज़ी भी लगाना ज़रूरी है हम लोग को भी हुआ ना आलू रोपना है ज़रूरी है तभी तो सब्ज़ी खाएँगे ना औ हाँ यहाँ भी होता है यह सब पर हम यहाँ थोड़ा कम होता है यहाँ ज़्यादातर आलू या मकई हो गया और गेहूँ वगैरह वगैरह यह सब हो गया और हाँ होता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो हम लोग आ